जनावरां चरपा खातीर आमच्याय वाटारान पांचवें आंगण मेळटा हय बट आमच्या वाटारान जंगल तशेंच खूब तरेची पडींग जमीन जी पांचवीचार आसा ती जनावरां खातीर चरपाक मेळटा तशेंच प्लास्टीक जी रस्त्यार गारबेज उडयली गेली वता ती कांय जनावरां आमची खाता आनी तांकां आनीक गॅसाचो गॅस जाता अशें जनावराचे डॉक्टर सांगतना दिसता तर प्लास्टीक ही एक जे आसा गार्बेज ती डस्टबिनाक उडयल्ले तळयेक जनावरा खातीर बरें अशें दिसता तशेंच निवळसाण जनावरांक निवळसाण दवरुपा खातीर लोक आनी थोडे कश्ट घेवचे त्या कारणान जनावरां हीं तंदुरुस्त हें जातलीं